मुजफ्फरपुरमे मुख्य उद्योग छै जैसे कि ओतऽके मुख्य उद्योग कृषि छै कृषिमे सब जते छै यहाँ मुजफ्फरपुरमे किसान सब कृषि करैत छै पूरा आओर बहुत छोटा मोटा आओर भी उद्योग छै जैसे कि राइस मील हइ किराना स्टोर सब हइ आरो ई सब हइ जे आदमी सब करैत छै सबसे बड़ा उद्योग छै कृषि कृषि सब सब करै छै हर घर कृषि सब छै सब कृषि करै छै आओर सब अपना अपना घरके मतलब अपना परिवारके भरणपोषण सब कृषि से करैत छै कृषि मुजफ्फरपुरके मुख्य सबसे बड़ा उद्योगमे से कृषि अबैत छै सबसे बड़ा ऐसे छोटा मोटा सब छै जैसे कि राइस मील छै तऽ ओहिमे भी बहुत मजदूर सब काम करैत छै आओर बहुत मतलब छै महिला सब भी काम करैत छै आओर आओर किछु आओर जैसे कि मर्द सब जितना सब छै सब आओर छोटा मोटा बिजनेस सब अपना जोग करते हइ जैसे किराना स्टोर केओ खोलले हइ केओ किछु करले हइ सब ई सबमे लागल हइ अपना आओर आओर सब सब छोटा छोटा अपना अपना उद्योग कर रहलै सब अपना भरणपोषण सब कर रहलै सब अपना

सबके मुख्यतः सब अपना अपना ओ मतलब उद्योगमे लागल हइ सब मुजफ्फरपुरके मुख्य उद्योग कृषि सबसे बड़ा उद्योग कृषि आओर सबसे आओर